मैंने प्रेस मंगाई थी लेकिन यह प्रेस बहुत खराब है हल्की क्वालिटी की है और यह अच्छे से गरम भी नहीं हो रही है यह प्रेस मुझे वापस भेजनी है